हैलो नमस्ते सर जी मैंने आपके यहाँ से बजाज कम्पनी का एक कूलर खरीदा था जो कि बहुत मतलब ठीक से चल नहीं रहा है और उसमें बहुत से खटखट की आवाजें आ रही है बार बार हवा नहीं दे रहा है और मशीन उसकी जो मोटर है वह भी बार बार बंद हो जाती है जी और पानी डालते हैं तो पानी भी बाहर से निकलता है उसमें जो कि नाम घर मे पूरा गंदा कर देता है वह और पानी पानी हो जाता है जिससे बच्चों बूढ़ों को परेशानी होती है और उसे हमने सुधराया भी सही एक मंतवा ढील उसे दिए पर उसमें कुछ ना कुछ हर समय कुछ न कुछ गड़बड़ रहती है गी अब क्या करें अपने तो बोला था कि आप इसमें मतलब लिए इसमे कुछ भी नहीं होगा फिर भी इसमें गड़बड़ी हो रही है कि आप आप अब आप हमें दूसरा कूलर दीजिए या फिर हमारा पैसा रिटर्न करिए क्योंकि इसमें और ठीक से चल नहीं रहा है और दिक्कत पर दिक्कत आई जा रही है और वैसे भी गर्मी बहुत थी छोटे बच्चे और बूढ़े तो रह नहीं सकते तो फिर हमें जल्द से जल्द इसका कुछ ना कुछ करिए ताकि हम हमें दिक्कतों को सामना नहीं करना पड़े और हमें और नया कूलर दीजिए या फिर पैसे रिटर्न करिए ठीक है